ایسے شخص کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ محنت کرے اور اچھے سے اچھے ڈرائنگ بناتا رہے اور کوئی اگر کہے کہ یہ بےکار ہے یہ صحیح نہیں بنی ہے یا آپ اچھی نہیں بناتے آپ یہ کام چھوڑ دیں یا یہ کسی کی نہ سنیں کیونکہ دنیا تو ایسی ہی ہے دنیا ناکام بنانا چاہتی ہے ہر شخص کو دنیا کبھی کسی دوسرے کی کامیابی نہیں دیکھنا چاہتی اگر آپ کے اندر جذبہ ہے کچھ کرنے کا آپ کے اندر لگن ہے ڈرائنگ بنانے کی آپ بناتے ہیں محنت کرتے ہیں تو آپ اپنی صلاحیتوں کو پیچھے نہ چھوڑیں بلکہ اپنی صلاحیتوں کو ابھاریں اپنی صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھیں اور آپ محنت کرتے رہیں لگن کے ساتھ وہ کام کرتے رہیں ان شاء اللہ ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا دیکھے گی آپ سب سے بہترین ڈرائنگ بنانے والے کہلائے جائیں گے تو اس کے بارے میں میری یہی رائے ہے کہ وہ محنت سے اور لگن سے کرتا رہے